बेसी पइसा बचत करबाके लेल हँ ई अनुसार छै हम एक बेर ब्लॉक गेल रहिए ब्लॉक जाएके बाद ओतऽ हम जाति प्रमाणपत्र हम बनबै ले गेल रहिए जाति प्रमाणपत्र बनबैके बाद ओतऽ हमरा पइसा माँगलकै लगभग पाँच हजार रुपैआ फेर कहलकै पाँच हजारमे अहाँके बनि जाएत कन्फर्म तकर बाद हम ओतऽ पुछलिए तऽ पइसा ओसब बेसी लै रहल छै पइसा बेसी लेलाके बाद तऽ हम चलि अएलिए फेरो घर फेर घर आबैके बाद हम पप्पासे पुछलिए एना एना बात तऽ कहै छै बेसी पइसा ओतऽ लागि रहल छै पइसा बहुते माँगि रहल छै किएकि तब एक बेर हम अपन चाचीसे सलाह करलिए से एना एना बात छै कहिके पइसा ओतऽ बेसी माँगि माँगि रहल छै तऽ हमर हमर चाची कहलकै ठिके छै तोँ हमरा सङ्गे चल हम तोहरा कम पइसामे हम तोहरा बनबै देबौ कहिके तब ओकरा सङ्गे हम फेर गेलिए ब्लॉक तऽ ओतऽ फेर हम बनेलिए जाएके बाद सबचीज हम डॉक्युमेन्ट देलिए अपन डॉक्युमेन्ट दैके बाद कहलकै पइसा तऽ हम दोस्तसे पुछलिए कहै छै बादमे पइसा लागि रहल छै ओतऽ तऽ ओ अपना तरीकासे बात करलकै ओ अपन चिन्है जानै ओकर चिन्ह जानके आदमी रहै चिन्ह जानके आदमी होइके बाद तऽ ओकरासे बात करलकै तऽ कहलकै अपन आदमी छै ओकरा नीकसे बनबा दैके लेल तऽ हमे गेलिए ओतऽ सबचीज हमरासे पुछलकै सबचीज हम देलिए तकर बाद पइसा ले ओतऽ माँगै रहै पाँच हजार रुपैआ तऽ ओतऽ हम दुइ हजार रुपैआ हम दैके अपन सारा काम हम करबेलिए सारा काम करबैके बाद तकर बाद हम घर अएलिए तऽ हम कहलिए पप्पाकेँ एना एना बात छै हमरा दुइ हजारमे काम भए गेलै जतऽ हमरा पाँच हजार खरचा होइके रहै ओतऽ हमरा दुइ हजारमे काम भए गेलै ई भेलै पइसाके बचत यानि कि कोनो चीज हम करै छिए या जतऽ बेसी पइसा लगि रहल छै या अपन कोनो सर अपन कोनो चिन्ह जानके व्यक्ति भए गेलै ब्लॉकमे या कोनो ठाममे कोनो चीज हम बनबै लै गेलिए या कोनो अथिए करै ले गेलिए कोनो कामेसे गेलिए ओतऽ बेसी पइसा लागि रहल छै तऽ ओतऽ अपन जे चिन्ह जान ओतऽ आदमी रहै छै अपन सर सङ्गी साथी या दरे दिआद या अपन अड़ोसिए पड़ोसिए रहै छै ओतऽ जे चिन्ह जान भए गेलै तऽ ओतऽ हमरा बेसी पइसा लागै छै बेसी पइसाके कम पइसाके बेसी पइसाके कम उपयोग करैके पइसा हमर बचत होइ छै